असां कंदोला ठाहींदा आहियूं रिलियूं उहे बि टुकिरियुनि वारियूं सिबंदा बि पाण आहियूं विहाणा ठाहींदा आहियूं कपिड़ा जो चोलो सलवारु ऐं मथे जे लाइ सिर ते ओडींदा आहियूं उहे बि सिंधी कढ़ाई बि आहे ॿी ईअं कचो टाको बि आहे और मोती टाको बि ठाहींदा आहियूं पंहिंजे घर में पाण ठाहे और यूस कंदा आहियूं